राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्रिस कृषि कार्य और पशु पालन पर ही निर्भर करती है तथा कृषि के उपरांत पशु पालन को ही जीव का मुख्य साधन माना जाता है राजस्थान मुख्यतः एक कृषि वे पशु पालन प्रधान राज्य है है और अनाज सब्ज़ियों का निर्यात करता है है इस के अलावा गेहूं और जौ की खेती बड़े क्षेत्रों मे की जाती है जैसे कि दाल गन्ने और तिलहन कपास और तंबाकू राज्य की नगदी फ़सलें है राजस्थान भारत में खाद्य तेलों के सब से बड़े उत्पादकों में से एक है और और तिलहन का दूसरा सब से बड़ा उत्पाद है इसके इलावा यहाँ पर टूरिज्म और कैमिकल्स और सिमेंट्स से जुड़े हुए कई उद्योग धन्दे हैं इनके माध्यम से भी राजस्थान राज्य की अर्थ व्यवस्था में काफ़ी या योगदान मिलता है